دہلی میں منائے جانے والے کچھ مشہور ثقافتی تہوار اور تقریبات ہیں جیسے کہ دہلی میں ایک وہ ہے کیا بولتے ہیں اردو ادب کی تقریبات ہوتی ہے جیسے کہ دہلی میں اردو ادب کے تقریبات جیسے مشاعرے ادبی محفلیں اور شاعری کے مجموعے شاعری کے جو مجموعات اکثر ہوتے ہیں جو شعری کلچر کو زندگی کو بہتر بناتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ ایک دہلی میں جشنِ ریختہ یہ عام طور پر دہلی میں منایا جاتا ہے اور اردو زبان اور ادب کو پرموٹ کرنے کے مقصد رکھتا ہے اس میں شاعری ادبی مناقبات اور قوالیاں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے صوفی عرس صوفی عرس بھی جو ہے دہلی میں کئی صوفی سنت کے عرس بھی منائے جاتے ہیں جیسے حضرت نظام الدین اولیا کا عرس جو صوفی قوالیوں اور ادبی کارنامے کے ذریعے منایا جاتا ہے یہ تقریبات اور تہوار دہلی کی ثقافتی زندگی کو روشن کرتے ہیں اور لوگوں کو مزہ ہے اور فائدے کے لیے منسلک کرتے ہیں